हैद बै बेंथ'ल लामाजों गारि खारनायफ्रा मा मा गारि दंब्रा

बे विंगार अथ'फ्रानोसै

ओमफ्राय गाखोनोथ' दा बहुद मोजांसै लामाफ्रा गोदोथ' बिराद गाज्रिमोन गोदो बेंथ'ल लामाया बिराद गाज्रिमोन ना हाख'र हाला गारिफ्राबो इसेबां सुबिदा नङामोन दानिया औ आसि थाखा लायो दानियाथ' गोदोथ' दामा गैयामोन ना थांलाय फैलाय थाइबा ल'सोमोन दा माने थावनि दामा बारा जाबायना थावनि दामा बारा जाबाय ओंखायनो भारायाबो बारायलांबाय द्राइभारफोराबो अनेक फैसानि माबा जाहैबायना बेजोंनो जानांगौ लोंनांगौ

बेंथ'लाव फैगोन हैथ गाबोनफोर फैगोन आं ओमफ्राय ओमफ्राय नोंहालाय नों बबाव दं अ अ औ दोनदो होनबालाय दोनदो औ दे दोनदो दोनदो दोनदो दानहरदो